हमसब एगो इसकुलमे पढ़ैत रहलिए ओ इसकुल बहुते अच्छा रहलै ओहि ओहि इसकुलमे सब विषय पढ़ाएल जाइत रहलै ओहिमे एगो मास्टर रहै जे बहुते अच्छा पढ़ाबै हमरा सबके ओहि मास्टरसँ पढ़ैमे बहुते अच्छा लगै ओ मास्टर हिन्दी पढ़ाबै बहुते अच्छा विषय हिन्दी लगै पढ़ैमे पढ़बैते पढ़बैते मास्टर हमरा सबके जब इसकुलसँ पास हो गेलिए तब हमहूँ फेर मास्टरवलामे फोरम भरलिए प परीक्षा देलिए ओहिके बादमे हमर निकलि गेलिए हमरो नौकरी लागि गेलै तऽ हमहूँ सोचैत रहलिए कि हमरो एही स्टेटमे लागि जाइ लेकिन एहि स्टेटसँ बाहर हो गेलै ई हमरा बहुते अच्छा नहि लगलै लेकिन बाहर जाके फेर काम करैके पड़लै ई देखिके सोचली कि आब ई मास्टरसँ हमरा सबके नहि कहिऔ मुलाकात हैत लेकिन फेर बादमे ट्रान्सफर कऽ कऽ अपना बिहारमे चलि एलिए